हॅं कहियै कि सेवा करु अपनेके हमरा यहाँ बीयामे तऽ मिल जायत भिण्डी पियाज आर करैला झिँगा कदुआ मतलब हरेक तरहक बीया रखै छियै मशरूम सारा चीज अपना कि सा नहि तऽ अभी जे मौसम छै ओहए बला ने बीया रखबै आ अपने लेबै अभी आ सभ मौसमके हम बीया अलग अलग बीया रखै छियै बुझलियै हॅं सभ मौसम आँय अभी देखियौ अभी अपने लगाइ सकै छियै अपनेके झिँगा लगैबे लगायै करैला भी लगाइ सकै छियै बहुत बढ़िआँ होत आ झिँगा नेनुआ झिँगा भी होतै आ नीचाँमे जे फड़ै छिकै धरती पर ओ उहो लगाइ सकै छियै दुनू अलग अलग अबै छै बीया बढ़िऑं होतै आ सब्जीमे भिण्डीओ भिण्डीओ लगाइ सकै छियै

हॅं हॅं हॅं छै भिण्डीके बीया पैड़ि जायत अपनेके सए ग्रामके पड़ि जायत तीन सए रुपा बुझलियै नहि तऽ भिण्डी अपनेके अपने तरफ कोन मट्टी हइ

अच्छा नहि काली मिट्टीमे हो जायत बुझलियै काली मिट्टीमे कोइ दिक्क्त नहि छै खाली बलुवाही नहि होइके चाही बलुवाही मिट्टीमे नहि होतै काली मिट्टीमे एकदम बढ़िआँ से भिण्डी होतै भिण्डी ठीक ने हॅं बैगनो हो जयतै बैगनो लगा सकै छियै की कहलियै बैगन अभी लगा सकै छियै बुझलियै इहो मौसममे होइ जायत होइ छै तऽ हॅं तऽ पानि बिना पानि पानि के आदमी जब जरूरी पड़ि जाइ छै तब सब्जीके नहि पानिके जरूरी पड़तै तऽ अपने कइसन बात करै छियै मतलब केहन अपने मुर्ख बला बात बोलै छियै साफे मूर्खे छी किसान छियै महराज कि की बोललहुॅं अपने किछु बोलल नहि जाइ छै लेकिन अपने तऽ देलियै पूरा मूर्ख बला बात बोलिके कोन बिना पानिके अइसन कोन सब्जी छै होतै सभ जब आदमी के पानि लगै छै पेड़ पौधाके सभके पानि लगै छै तऽ सब्जीके कही बिना पानिके होइ छै अपने हमरा जर मजाक अर करै लगलियै ठीक